नल का पानी पीना चाहिए नल का पानी जो है स्वच्छ है बिल्कुल उसे पीना चाहिए और जितना ये नल का पानी पियेंगे आप उतना ही सही है नल अपना गोवर्मेंट भी दे रहा है अपने से भी गड़वा सकते हैं नल नल का पानी बहुत अच्छा है जितना पानी पियोगे नल का स्वच्छ और पियोगे अच्छा ही रहेगा सबको पीना भी चाहिए हम भी वीस कर रहे हैं जितना हो सकता है और पानी अक्सर ज़्यादा लोग पीते हैं हम भी ज़्यादा पीते हैं पानी ज़्यादा पीने से अच्छा रहता है

पानी जल का जीव जल ही जीवन है इस अपना पानी ज़्यादा पीना चाहिए जितना पानी पियेंगे उतना ही फायदेमंद होगा पानी पीना चाहिए बराबर नलके का शुद्ध होता है वो पानी ताज़ा जितना भी पानी पियेंगे उतना ही बरकरार रहेंगे जिंदगी बरकरार रहेगी और सही रहेगा पानी वैसे नल का जो है पीने से बहुत बहुत लाभ होता है ठंड पानी रहेगा अपना जब मर्जी तब निकालो अपना हैंडपंप चलाओ भर कर पियो पानी सब लोग ऐसे करते हैं हम भी ऐसे करते हैं इसे वैसे करना चाहिए आउ सभी लोग यूज़ इसे करो मात्र उससे भी और अपने तरफ से हम भी करते हैं और सबको राय भी देते हैं भाई कल का पानी यूज़ करना चाहिए इतना हो सके उतना यूज़ करें नल का पानी नल का पानी स्वच्छ रहता है